दऊं लक्ख बी ज्हार दस्स ज्हार एक्क लक्ख बी ज्हार दो ज्हार दो सौ बीह् पंज लक्ख बी ज्हार चार सौ नड़िनवैं